हम अपने बच्चे के समझाता हैं कि बेटों देवी देवता को अच्छा ध्यान धरता है अच्छे से रहता है अच्छे से नहाओ धोओ अच्छे अच्छे खाना खाओ अच्छे से रहो अच्छे रीति रिवाज से रहीयो जैसे आप लोग के रहना चाहिए ओइसे रहना चाहिए रहो और बेटा बहुत सुंदर लगता है बेटा बहुत प्यार से समझाता है बेटा की बेटा हमारा बहुत अच्छा है बहुत सुंदर है हमारी बात मानता है जो समझाते हैं तो मेरा बेटा समझता है पढ़ता भी है अच्छे से हमारा सब रीति रिवाज हमारा बेटा सब समझता है अच्छा ध्यान हमारे ऊपर करता है कि मेरी माता अच्छी हमको शिक्षा दे रही है वह शिक्षा को ध्यान धरता है और बेटा हमार बहुत सुंदर से पढ़ाई करता है रोज़ भी नहाए धोए करके बेटा के समझाते हैं कि बेटा मेरे यहाँ जब शादी विवाह होता है तब हम लोग बहुत अच्छे से बहुत साफ़ सफ़ाई से करते हैं पूजा पाठ हम लोग करते हैं बेटा तुम लोग के इस ध्यान धरो कि इस तुम लोग के करना पड़ेगा तुम लोग बहुत सुंदर से रहना चाहिए सब अच्छे से रहो बेटा अच्छे से बेटा नहाकर धोकर के खाना खाकर के इस्कूल जाना चाहिए अच्छे से पढ़ाई करिए मास्टर लोग को परवी करना उसको नमस्कारी करना और वो लोग तुम्हारे गुरु हैं गुरु के बहुत मानना चाहिए आशीर्वाद लेना चाहिए जो कि गुरु उसके शिक्षा से आगे बढ़ेगा आगे तुम्हारा काम होएगा हासिल होएगा सब कुछ अच्छे से रहेगा खे बच्चे को हम लोग यही शिक्षा देते हैं सब अच्छा काम सिखाते हैं बच्चा लोग अच्छे से रहते हैं अच्छे से पढ़ाई करते हैं और सब बहुत सुंदर से हैं